हेलो नमस्ते सर सर मैं लखनऊ से आ रहा था एक बस में दो लोग दो लोगों ने मेरा बैग चोरी कर रखा है मैं आ रहा था हज़रतगंज से जी सर मैं ये हरदोई जा रहा था अरे सर वहाँ पर नहीं गए हमने सोचे यहीं पे बैठ लें सर ये आज की बात है सुबह मॉर्निंग में तकरीबन टाइम हुआ था साढ़े सात के करीब अरे सा साढ़े साढ़े सात जी मैं बस से आ रहा था किसी प्राइ प्राइवेट बस से क्या प्राइवेट प्राइवेट थी प्राइवेट प्राइ नहीं रसीद रसीद तो नहीं दी थी रसीद नहीं काटी थी जी ये माल के पास हुई जी साढ़े सात अभी हो रहा है एक चालिस अरे सर कॉल ही नहीं लग रहा था किसी की अरे हाँ तो सर अभी थाने जाने वाले थे वहाँ पे कंप्लेन करते एफ आइ आर करते ये नंबर मेरा है मेरा क्या नंबर एक अरे मोबाइल नहीं चोरी हुआ है बैग चोरी हुआ है भैया जी बैग में कपड़े थे पर्स थी एक फ़ोन था उसमें जी क्या नाम बताया तो था आप ये पूछ रहे हैं आप ढूँढ नहीं रहे हैं आपको कम्प्लेन लिखनी चाहिए पु पुलिस कितनी जानकारी चाहिए आपको दे तो रहे हैं आपको तमीज़ भी है आपको तमीज़ भी है

तुम लोग जो ये कुछ काम ही नहीं करते हो ठीक है मेरा ना जानो कहाँ है ठीक है हाँ तुमको जो करना है कर लीजिएगा क्या हमने चोरी कराई है